میتھس میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے بیکاز مجھے میتھ میں کوئی چیز کو رٹنا نہیں پڑتا تھا اور مجھے اس کے سوال سالو کرنے میں بہت مزہ آتا تھا اور اس کے کافی انڈراسٹینڈنگ سبجیکٹ ہے میتھس